मा मा खालामोरा नोंसोरलाय मा मेलेरिया केसानो बांनायनिफ्राय बांगासिनो नोंसोरनि गामियाव दाखालिहायबो सासे फैलायबाय हनै मेलेरियानि ओमफ्राय मेलेरियानि बाथाय जोंहासो बिराथ दाय जानोसै थाम्फै मुलि साराखै मायाखै होननानै आमफ्राय नों मानोथो एथ'ग्राफ माबा बिदि गेसाव गोफोन गेसाव गोफोन गारलाबाय थायो नोंसोरलाय बारि बागानफ्रावलाय एसे साफा खालामनानै दोनबाय थानांगौ औ ओमफ्राय मा साबेसे सोर सोर जादों नोंसोरनि न' खाथियावनो जाथारदों नामा थाम्फैफोरा बिदि अखा हानायनै सान्दुं दुंबाथाय बारा जायो बारिफोरखौ एसे साफा खालामनानै दोननांगौ मुसारिफोर सोङो ना सोङा नोंसोरलाय ए मालायखौथ' बहा मिथिबावनो जेखुनु बेबादि नोंसोरहाबो न' खाथि खाला बे उसुंफ्राव मोजाङै साफा खालामनानै दोन हायोबा ब्लिचिंफोर सारलाबायनानै दोन मिथिबाय ओमफ्राय उन्दुनाय समाव बिदिनो मुसारिखौ सोंथार सानाव उन्दुबाबो सोंथारनांगौ दे औ बिदियावनो थाम्फैफोरा चान्ज मोनो ना ओंखायनो एकदोम थाल लाथार बे बिसिनियाव ओमफ्राय दाथांथ' बिसिनाव बे मेलेरिया थाम्फैया थाथ'नो हागौ नालाय औ ओमफ्राय जेनोबा गामियाव दा बुरजा जाथारदों नामा मेलेरिया थाम्फैनियालाय

होनबाथ' बिसोरखौ इसे माबा थाम्फै मुलि सारनायनि कम्फ्लेन माबा नांगोन नङाबाथ' बिराथ जारला जालायगोन ना बांसिन गासैबो जाजोबोबा जेखुनु नोंसोरो मेलेरिया बिदि जाबाथ' डक्टरनाव फैखानांगौ ओमफ्राय भेगचिन टेगचिन थुजोबखानायदा मेलेरियानि देंगुनि मानो थुवाखै बिदियावनो बारा जायो सिरियास जायो ओमफ्राय जोंहासो दाय जानोसै माबा थुवा नोंसोरो गियो होननानै माबा माबि जायो होननानै खिन्थु मोजांसो जायो बेफोर माबा मोनसे जाबा दाना सिरियास जाबा बिदियावनो मानसिफ्रा सोरबा एसे सिरियास जाबा हमथानो हायै जायोना बे भेगसिनफोरखौ थुजानांगौ भेगसिनफोरखौ थुबासो हाजार अरबाबो एथ'ग्राब सिरियास जाया नोंसोर थुनानै लाखा मिथिबाय थुवाखैबा हस्पिटेलआवनो थुजोबखायोना मानो थुवा नोंसोरलाय औ दे होनबालाय थुजाफै थाब थाबनो सोरबा थुयैखौबो लाना फै